हां अ'ऊं बोल्ली सकनी कोई पंज तरीकां पंज तरीकां हैन कि छे नवंबरर दो हजार दो सत्त नवंबर दो हजार त्रै नौ फरवरी उन्नी सौ नड़िनवैं दो सतंबर दो हजार पंज अक्तूबर दो हजार सत्त